सरकारके योजना जे छै स्वास्थ्यके प्रति ओहिमे छै जेकि हम अपनो एकटा आङ्गनबाड़ी सेविका छी तऽ बच्चाके स्वास्थ्य सही रहैया एहिके लेल समय समय पर बच्चाके गर्भवती महिलेसंँ टीकाकरण शुरू होइत छै जे ओकरा टीकाकरण करबै लए जाइत छै फेर जाँच होइत छै हरेक तीन महीना पर फर्स्ट तिमाही सेकण्ड तिमाही आओर थर्ड तिमाही पर आओर जाँचके बाद ओकरा से मतलब अगर सरकार हॉस्पिटलमे सरकारी हॉस्पिटलमे भऽ रहल छै तऽ ओकरा अब ओकर लाभ भेटैत छै ओकर बाद छै जेकि आयुष्मान भारत छै आयुष्मान भारत छै जे ओ गरीब तबकाके लेल छै जाहिमे सरकारी नौकरी नहि रहै ए पी एल परिवार नहि रहै बी पी एल परिवार होयबाके चाही ओकर राशन कार्ड होयबाके चाही ओहि परिवारके लेल छै पाँच लाखके ई योजना छै जे ओहि परिवारमे जे छै पाँच गोटा तऽ ओकरा पाँच लाखके भेट सकैत छै सरकारी योजनाके लाभ लोककेँ द्वारा सेहो बहुत चीज छै जेकि प्राप्त होइत छै जानकारी स्वास्थ्यके बारेमे आओर आइके डेटमे तऽ मोबाइल छै मोबाइलके द्वारा सेहो भऽ रहल छै जेकि मोबाइलसँ अहाँ पता कऽ सकैत छियै कि बढ़िआँ से बढ़िआँ स्वास्थ्य सेवा कतहुँ भेटत कओन हॉस्पिटल नीक छै से आओर अगर जानकारी अि छ तऽ स्वास्थ्यकर्मी जे रहत होस्पिटलके तिनकोसँ अहाँ जाके पता कऽ सकैत छिअनि ओहो बहुत किछुमे मदद कऽ रहल छथिन जेकि कओन हॉस्पिटल नीक छै कओन की छै ताहिके बारेमे